हाँ जी मैडम बोलिए नमस्ते हम अच्छे हैं आप बताइए

अच्छा आप को मैं पहचानी नहीं अच्छा अच्छा हाँ मैं डांस की क्लासेस लेती हूँ न मेरी ये एकेडमी है और आदर्श कला केंद्र के नाम से है ये मेरी एकेडमी गांधी पथ पर है आप सीखना चाहें तो आ सकते हैं बिल्कुल इसकी देखो आप है न मन्थली सीखते हैं तो तीन हजार रुपए फीस है और अगर आप कोई सिंगल ही डांस सीखते हैं आपने कोई गाना बताया कि मुझ पे इसी पे ही सीखना है तो उसका हजार रुपए लगता है सीखने का देखो गाने गाना अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे गाने पे करना है तो गाने पे मैं आपको डांस करवा देती हूँ उसमें जो जो गाने के जो रिदम होते हैं उसके हिसाब से और अगर आप को कला के हिसाब से और निखार के हिसाब से सीखना हैं तो वो भी सिखाती हूँ हाँ तो आप बिल्कुल क्यों नहीं सीख सकते सीख सकते हो उसके लिए आप मेहनत कारोगे तो सिखोगे नहीं वो सारी चीज़ें हम भी देते हैं और आपको वहाँ से भी मिल जाते हैं आप अगर है न जैसा आप बाजार से लेना चाहते हैं तो बाजार में भी मिल जाएगी आपको मैं बता दूँगी कहाँ कहाँ मिलते हैं और आप मुझसे भी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे भी ले सकते हैं उसके लिए ये है कि जैसा आप नृत्य सीखना चाहते हैं उसके ड्रेसेस होती हैं जो आप करना चाहेंगे हाँ आप कर सकते हो न क्यों नहीं है डांस में स्कोप है आप डांस परफॉरमेंस भी कर सकते हो सीख सकते हो आप जाओ मेरा बैच चालू हो रहा है ये अभी पंद्रह तारिख से

इसमें फॉर्म भराता है रेजिस्ट्रेशन फॉर्म भराता है आपको कॉमन है एडवांस्ड आपके फीस लगेगी आपको पहले पंद्रह सौ रूपये एडवांस्ड जमाना कराना पड़ेंगे है न फिर आपका लगेगा और आपको बात दिए जाएगा टाइमिंग आपका दो घंटे डेली का रहेगा जिसमें आपको दो घंटे सीखने के लिए आना पड़ेगा तो आप न डेली आएगी तो आपको डेली कुछ सीखने को मिलेगा